पानी को छानने और शुद्ध करने के लिए हम पानी को एक तरीके से उबालकर भी साफ कर सकते है और दूसरा तरीका है कि हम हाँ एक बर्तन में पानी को लेंगे रखेंगे और फिर उसमें थोड़ा फ़िटकरी घोलेंगे और फिर एक दिन के लिए छोड़ देंगे अशुद्धियाँ पानी में नीचे जम जाएगी और फिर हम दूसरे बर्तन में उस पानी को निकाल लेंगे जिससे वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा